व्यापारमे हमरा आर पेपर पढ़ै छियै पेपरसँ इंटरेस्टेड राखै छियै तऽ पेपर मिलै छै हमरा आरके मतलब भारत हिन्दुस्तान मिलै छै प्रभात खबर मिलै छै दैनिक जागरण मिलै छै तऽ लेकिन पढ़यमे सभसँ जादा इंटरेस्टेड लागै छै प्रभात खबर मतलब प्रतिदिन हमरे अर पढ़ै छियै पेपर तऽ ओहिसँ जादा इंटरेस्टेड राखै छियै मतलब खेल खेलके मतलब पेपर आरमे निकलै छै खेलकूदके बारेमे फुटबॉल आरसँ मतलब बड़ी इंटरेस्टेड बुझबै छै खेलाड़ीसभ जे खेलै छै देखयमे मतलब इसभ रोमांच बड़ी टॉप रोमांच छै बहुत बढ़िआँ छै इसभमे मतलब अच्छा लागै छै देखयमे हमरा आरके क्षेत्रमे एहिसभ चीजसँ जादा लोक पसन्द छै तकर बाद टी भी देखै छियै आजतक मतलब ई ई चैनलमे बहुत बढ़िआँ मतलब सभ किसिमके आबै छै बात मतलब अच्छा लागै छै चैनल देखयमे सुनयमे मतलब सभ तरहके प्रोग्राम मिलै छै मतलब देखयमे इन्टरेस्टेड पर्याप्त मात्रामे मतलब लागै छै हमरा आर मतलब व्यापारी सभकेँ देखै छियै जे मतलब पाँच हजारके मतलब कीनै छै व्यापारमे सामान मतलब तऽ ओकर ओहिसँ मतलब ओ सात हजारमे बेचै छै दस हजारमे बेचै छै दस हजारके चीज लै छै तऽ पन्द्रह हजारमे बेचै छै पन्द्रह हजारके चीज लै छै तऽ सत्रह हजारमे बेचै छै एहिठिन व्यापारसँ देखै छियै जादा लाभदा लाभकारी मतलब एहिठुनके लोकके छै मतलब व्यापारसँ काफी उन्नत भेलैए मतलब एहिठिन जादातर लोक व्यापारपर आश्रित छै मतलब जादा रूपसँ मतलब व्यापारीके खरीदी बेची करै छै खरीद बिक्री करै छै मतलब उच्च कोटिके लोक भी एहिठिन छै निम्न कोटिके लोक भी छै सभ वर्गके लोक छै व्यापार करै छै एहि सभमे मतलब लोक उन्नतिके ओर जा रहलैए तकर बाद मतलब एहिठिनके लोक पेपरसँ भी इन्टरेस्टेड राखै छै मतलब पेपर मतलब चौकपर मार्केटसँ या घरोपर अवैलबुल होइ छै एहिठिनके व्यक्तिसभ मतलब पेपर राखि कऽ पढ़ै छै पर डे पर डे पेपर लाबै छै पढ़यके लिए मतलब प्रभात खबर हिन्दुस्तान दैनिक जागरण इसभ चीज हमरा अरके यहाँ मिलै छै तऽ पेपरमे मतलब सभ तरहके बात रहै छै मतलब राजनीतिके बात होइ छै मतलब पढ़य लिखयके भी बात रहै छै ओहिमे जे मतलब केना बच्चा विकास करै छै केना ब बच्चाके मतलब बढ़ावा देल जाइ छै जे बच्चा विकासके ओर छै ओहि सभमे सीनियर लोकसभ ओहि बच्चाके बढ़ाबा करै छै व्यापारिएमे मतलब जे अच्छा ढङ्ग इमानदारी पूर्वकसँ व्यापार करै छै ओकरा भी मतलब लोक बढ़ावा दै छै जाहिमे व्यापारी मतलब एकर इमानदारी पूर्वक करै छै जादा मतलब लोकके ठकै नहि छै कम मतलब जादा कम बेनीफिटमे मतलब सामान खरीद लै छै कम्मे मुनाफामे खरीद लै छै आ साफ ठकै नहि छै तऽ बिजनेस ओ करै छै तऽ बिजनेस करयके लिए तऽ ओकरा मजदूरी चाही मजदूरी बचाइएके ककरो सामान किनतै व्यापारके मतलब इएह होइ छै जे अपन मतलब दू सए चारि सए पाँच सए टाका मतलब मुनाफा कए कऽ ही मतलब खरीदै छै माल मवेशी व्यापारके इएह नियम छै सभ किसिमके व्यापार हमरा आरके यहाँ होइ छै साग सबजी भी खरीदल जाइ छै आलू पियाज भी खरीदल जाइ छै अनाज भी खरीदल जाइ छै गेहूँ मक्का गेहूँ मक्का राइस सभचीज खरीदल जाइ छै सभ किसिमके मतलब एहिठिन व्यापार हमरा आरके यहाँ भए जाइ छै तकर बाद शिक्षा शिक्षा छै तऽ विज्ञानके भी हमरा आरके यहाँ देखै छियै शिक्षाके बदौलत पढ़ि लिखि कऽ मतलब विज्ञानके चमत्कार भी एहिठिन देखै छियै विकासके विकासके ओर लोक खूब छै मतलब शिक्षा प्राप्त कए कऽ इसकुल कॉलेजमे पढ़ि कऽ मतलब विज्ञान केना चमत्कारी केलकैए ओकर मतलब देखादेखी एहिठिना कए रहलैए एहि तकर बाद एहिठिनके लोक देखै छियै नेतागिरी मतलब नेतासभ केना करै छै नेतागिरीपर भी मतलब एहिठिनके लोक राजनीतिपर भी मतलब बेसी धियान राखने रहै छै राजनीति भी होइ छै मतलब बड़ा राजनीतिसँ छोटा राजनीति होइ छै बड़ा राजनीति मतलब सरकार करै छै छोटा राजनीति भी गाँव गाँव घरमे होइ छै मतलब मुखियाके चुनाव होइ छै सरपञ्चके चुनाव होइ छै समितिके चुनाव होइ छै तऽ इसभ देखै छियै राजनीति इसभ इसभ राजनीति गाँव घरमे होइ छै तकर बाद एहिठिना अपराध भी मतलब अपराधो होइ छै थोड़ा बहुत मतलब अपराध ई होइ छै जे मतलब दोसरके व्यापारी करै छै या मतलब जे वर्क करै छै खेतिए गृहस्थी तऽ ओहिपर किछु लोक नुकसानी भी कए दै छै मतलब ओकर मतलब शाक सबजीकेँ तोड़ि फोड़ि दै छै फसलकेँ मतलब तोड़ि फोड़ि दै छै ई भी थोड़ा बहुत एहिठिना देखै छियै मिलै छै लेकिन एहन अपराध कम छै अपराध जादा नहि छै कम अपराध होइ छै एतय जादातर लोक शिक्षाके ओर छै मतलब पढ़य लिखयपर एहिठिनके लोकके जादा निगरानी छै धियान छै पढ़ि लिखि कऽ एहिठिनके लोक मतलब देखै छियै विकास कए रहलैए नौकरीमे भी जाइ छै नौकरी कए रहलैए नौकरीसँ मतलब अच्छा बात बर्ताव आबै छै नौकरीपर सँ गाँव घर तब मतलब लोकके साथ अच्छा बर्ताव बिहाव बर्ताव व्यवहार राखै छै मतलब बिहेव राखै छै तऽ एहिसँ की होइ छै समाजमे मतलब जतय शिक्षा छै ओहिठिनके समाज ऊपर उ उठि रहलैए सभ चीजमे खेल खेलोके लिए मतलब अच्छा खेल खेलल जाइ छै मतलब ओ शिक्षासँ आबै छै जुड़ि कऽ तऽ खेल भी खेलै छै फुटबॉल वॉलीबॉल खेलै छै क्रिकेट खेलै छै एहिठिनके लड़का बच्चासभ मतलब जादा एहिसभ चीजसँ इन्टरेस्टेड राखै छै मतलब दस टा बीस टा बच्चाके झुण्ड होइ छै मतलब ओ समूह बना कऽ मतलब जाइ छै फिल्डपर खेलयके लिए खेलि कऽ आबै छै मतलब सभ रोज गाँव घर घुमि फिरि कऽ मतलब देखै छै एहिठिन एहि बच्चाकेँ देखै छै तऽ ओहि गाँव जाइ छै खेलय लेल ओ ओ मतलब एक गाँवसँ दोसर गाँव जाइ छै दस टा बच्चाकेँ लए कऽ बीस टा बच्चाकेँ लए कऽ घुमयके लिए मतलब खेल खेलयके लिए ओतय मैच भी खेलै छै मतलब एहि गाँवके बच्चा ओहि गाँवके बच्चा एहि जिलाके बच्चा ओहि जिलाके बच्चा मतलब ई टीम मतलब राखल जाइ छै टीम बनबै छै टीम बनबै छै तऽ ओहिठिना मतलब खेलै छै खेलयके बाद ओहिठिन हार जीत मतलब जकर जादा प्रैक्टिस रहै छै तऽ ओ मतलब हरा दै छै कम प्रैक्टिसवलाकेँ तऽ एहिसँ की होइ छै तऽ मतलब विकास होइ छै जे ओ हमरा हरेलकैए तऽ हमहूँ ओहि ढङ्गसँ खेली ओ केना खेललकै केना चमत्कारी केलकै तऽ मतलब एहिसँ बच्चा आगाँ बढ़ै छै देखै छियै हमरा आरके यहाँ मतलब एतय दिखावापर मतलब सभ चलि रहलैए तऽ ओहिसँ एहिठिनके स्वभाव संस्कार सभमे परिवर्तन छै मतलब सभचीज देखयमे बढ़िआँ एहिठिना मिलै मिलै छै हमरा आरके यहाँ समाचार पढ़ि कऽ भी लोक काफी आनन्द लै छै अच्छी तरहसँ ओहिमे कतहु कमी नहि छै